हाँ अपनी तरफ़ से अच्छी तरीक़े से बुनने के लिए एक मफ़लर हो गया एक टोपा हो गया ये महिलाओं के लिए काफ़ी कम समय में अच्छी तरीक़े से दो सलाई लो ऊन का पिरोना करने के बाद आराम से बना लो बनाने के बाद अच्छे से अच्छी टोपी बच्चों के लिए हें मफलर ये बन जाते हें स्वेटर बन जाते हें पैरों के मोज़े बन जाते हें हाथों के दस्ताने बन जाते हें तो इससे क्या है सर्दियों से बचाव हो जाता है फिर तो महिलाऍं एवं घर पर कपड़े भी सी लेती हैं जिसमें पजामा ले लो कुर्ता ले लो देहाती बनियान जेब वाली बनियान बनाई जाती है ये भी बन जाती हैं तो कढ़ाई बुनाई सिलाई कढ़ाई बुनाई से ये है कि सर्दियाें में महिलाऍं बैठी रहती हैं धूप में बैठी बैठी स्वेटर बुन लिया मोज़े बना लिए हाथों के दस्ताने बना लिए गिलव्ज़ बना लिए तो इससे थोड़ा सा मन भी बहेला रहता है धन्यवाद